ठीक छै यौ अपन कहु चलि तऽ नहि रहल यऽ बस अपन निजी काम धन्धा आओर अहाँ गाँवेमे छी ने यौ हेँ यौ अइ समयके जे छै से सुनलियै हइ मकइके खेती गाँवमे होइ छै बहुत सुन्दर तऽ ओइके बा ओइके बारेमे हमरा किछु अहाँसँ जानयके छै जे ई खेती केना होइ छै अइके लिये की सब चीज उपयोगी छै

ठीक ठीक चलु तहन चलु तहन ठीक छै हम आबय छी हँ हम आबय छी तब ठीक ठीक